नमस्ते नमस्ते और क्या हाल है और बताइए अपने बारे में क्या करना चाहते हैं कौन काम कौन सा क्या करना चाहती हैं हाँ खाली तो है काम तो बहुत है लेपटॉप चलाइए कुछ भी करिए काम तो है हमारे पास पगार आठ नौ हजार तब कितना चाहिए नहीं नहीं खाली तो है अगर तुम्हें नहीं चाहता है तो कतो और जाइए ठीक है अरे हम दस तक नही देंगे हम कहाँ पाएंगे हम भले हो गए हैं चाहे जहाँ तक सभी के देते हैं मेरेट पर बात मजे के हैं पचासन ठे सैंकणन ठे आदमी हैं करते हैं काम सभी ओतने पर आपको सही से करना है काम नहीं सही से करना है तो हम आपको निकाल देंगे ठीक है हम पैसा देंगे नौ हजार कौनो कम नहीं है जहाँ जहाँ कहेंगे तहाँ तहाँ चलना है जहाँ जहाँ खड़ा कराएंगे वहाँ वहाँ खड़ा होना है आपको ठीक है हाँ जहाँ जहाँ कहेंगे तहाँ तहाँ जाना है आपको तो कौन आपका नुकसान करना चाहते हैं झाड़ू पोछा करना चाहते हो क्या करोगे तब क्या करने आए हैं हाँ हाँ हाँ हाँ लेपटाप करना है और और बस अकेली हो और कोई नहीं हो अभी अभी नही अभी तो एकाध लोग के और हमको जरूरत है ठीक है एकाध दो लोग को और बुला लेना ठीक है तुम्हें हम देंगे इतने ही आठ ही हजार तो बोल रहे हैं न तो हम आठ ही हजार देंगे एकाध दो लोग के और बोला लीजिए ठीक है